हेलो की अहाँ गाड़ी सर्विस करै छी हमर चारि चक्कावला गाड़ी अइ तऽ की अभी खाली छी अभी ज्यादा गाड़ी लागल अइ कि हँ तऽ हमरो एकगो चारि चक्का अइ ओकरा जरूरी काज छ्लै तऽ जल्दीसँ जे छै ओकरा जे छै से ठीक कराबऽ के अइ तऽ एहिमे पाइसाके चार्ज अहाँके ठीक ठाक अइ अच्छा तऽ हम लऽ कऽ अबै छी तऽ ओहिमे जे छै से जे जे खर्चा लगतै से देखब अच्छा मकैनिक अपने छी कि आओर मकैनिको रखने छी हँ तऽ लऽ कऽ आबि रहल छी आओर ओहिमे जे छै से आओर जे जे खर्चा लगतै कि अहाँ पार्ट्सो पुरजा राखै छी अच्छा आओर नहि हैत तऽ बगलमे दोकान वोकान अइ अच्छा ठीक छै हम लऽ कऽ जे छै आबि रहल छी हमरो जे एकगो चारि चक्का खराब भऽ गेलै आओर चलि रहल अइ लेकिन ओहिमे किछु खराबी अइ ओतऽ तक पहुँचि जाइत अच्छा तऽ आबि रहल छी कतेक बजे आउ हँ जरूरी छै कियाकि रातिमे जे छै से जाइओके छै एक जगह अच्छा ठीक छै तऽ आओर आओर अपन हाल समाचार कहू तऽ ई दोकान जे छै से नयामे खोललहुँ हँ अच्छा एहिसँ पहिने तऽ हम बाहर सीतामढ़ीमे जिलामे दोसर जगहमे सर्विस करबै छलहुँ एहि बेर पहिल बेर अहाँ ओहिठाम देब हँ हँ अपनो ठीक छै चलि रहल छै गदगद छै हँ आओर आओर बताउ जे काज धन्धा केहन चलि रहल अछि सब किछु ठीक ठाक भऽ रहल छै आमदनी वामदनी बढ़िआँ होइए कि नहि अच्छा रहैके चाही थइथइ होबऽके चाही सबके तऽ की चाही तऽ हँ आब पहिल बेर अहाँ ओहिठाम देब जँ बढ़िआँसँ सर्विस भेल तऽ फेर हम आओर हमरा कएकटा मित्र अछि सबके लऽ कऽ अहीँ ओहिठाम आएब ठीक छै राखै छी हम आबि रहल छी ठीक छै